ویسے تو ہم لوگ تو ٹریول ایزنٹ سے تو نہیں ملے ہیں لیکن ہم عام عام طور میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو کہ وہ ٹریول ایزنٹ سے ملتے ہیں جیسے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو وہ کرواتے ہیں ٹریول لیکن کچھ لوگوں مکار بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ مطلب ہوتے ہیں بھائی مطلب بہت گندے لوگ ہوتے ہیں جو بےایمانی کرتے ہیں اسے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اچھے اچھے لوگوں سے مل رہے ہیں کہ نہیں پہلے اس کے بارے میں اچھے سے جانکاری لینا چاہیے پھر ہمیں سارا کام اپنا اس سے کروانا چاہیے ویسے آج کل کے ٹائم پہ کسی پہ بھی وشواس کرنے کا نہیں ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے اس سے ملنا چاہیے اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے پھر اس سے جا کر کے کام لینا چاہیے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہمارے آس پاس میں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو مطلب صحیح ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے عجیب سے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے ہیں لے کر اور پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں اب بہت طرح طرح کے اپنے اپنے حساب سے کام کام کرتا ہے ٹریول کمپنی ہے اور لوگوں کو سپورٹ